हॅलो एमोजॉन हांव यश तळावलीकर उलयतां आज म्हाका तुमचें वॅबसायटी वयल्यान ऑडर केल्लो म्हजो ब्रॅण्ड न्यू फोन मेळ्ळो म्हजो फोन रॅडमी नोट टॅन प्रो व्हो म्हाका बऱ्या बॉक्सान बरो प्लाश्टीक कोटींग पॅकेजींग गालून मेळ्ळो तातून बरो स्लीक डिझायन आशिल्लो एक चार्जर आनी यु एस बी ची केबल म्हाका मेळ्ळी जेन्ना हांवें म्हजो मोबायल बूट केलो आनी ऑन केलो तेन्ना म्हाका सामकें लाखभर रुपया दिवन घेतिल्लो मोबायल असो भास जालो मोबायलाचो कॅमॅरा म्हणटा तो सामको अप्रतीम तो वन हण्ड्रेड एण्ड ट्वॅण्टी एट मेगा पिक्सल हाचो कॅमॅरा आसा पयस पयसुल्लें सुद्दां फोटो तो बऱ्या भशेन काडून घेता चंद्राचो लेगीत तो फोटो सामको क्लियर घेता म्हज्या ह्या मोबायलाक श्टिरयो स्पिकर्ज आसात स्टिरयो स्पिकर्सां खातीर कितेंय पद ना जाल्यार खंयचें खंयची मुवी बी मोट्ट्यान आयकूंक येता ह्या खातीर म्हाका खूब खोस भोगल्या म्हजो फोन वन ट्वॅण्टी एट जी बीचो आसा म्हणून तातून राशींनी म्हाका गेमी डावनलोड करपाक मेळटा त्या खातीर हांवें हो फोन घेतिल्लो आसा ह्या मोबायलाचो प्रॉसॅसर सामको बरो मिडया टॅक फाय हण्ड्रेड म्हाका वेगळे वेगळ्या तरेच्यो तरेकवार गेमी जशे कांय बी जी एम आय फ्री फायर अश्यो हाय एण्ड गेमी सुद्दां म्हज्या ह्या इल्ल्याशा मोबायलान खेळपाक कांयच त्रास जायना म्हजो मोबायल विण्टेज ब्रॉन्झ कलराचो तो बरो स्लीक दिसता पळोवपाक आनी ताका फाटल्यांतल्यान ग्लास कोटींग आसा त्या खातीर म्हजो फोन जर सकयल सुद्दां पडलो जाल्यार तुटपाची शक्यता चड उरना म्हज्या फोन घेतिल्ल्या भशेन अस असले फोन तुमी आपल्या एमोजॉन वॅबसायटीचेर दवरिल्ल्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता आनी हांव म्हज्या फ्रॅण्डसांक लेगीत सांगतलो देव बरें करूं थँक्यू